हांव गोंयांत रावतां हांव एक गोंयकार आनी ज्या तरेन म्हाका खबर आसा गोवा ट्युरीजमाक सामकें फेमस खुबशे ट्युरिस्ट गोंयांत येतात भोंवपाक बिचीस पोवपाक फोर्ट्स पोवपाक नाजाल्यार कसले कसले एडवेंचरस स्पोर्ट्स करपाक त्या खातीर आमच्या गोंयांत गोंयकार कमी आनी ट्युरिस्ट चड जाल्ले आसा आनी आतांचे ट्युरिस्ट इतके हुशार की ते तेंकां खबर आसता की हॉटेलान जर रावले जाल्यार आमकां चार दिसांक पयशे खूब लागतले म्हणोन कित्याक हॉटेलांतलो रेट मातसो म्हारग आसता सो ते कितें करतात प्रत्येक घरान एक एक गेस्ट रूम म्हुणोन आसतात न्ही सो ते तेंकां फावर दितात पन्नास रुप पांचशे पांचशे एक्स्ट्रा दिवन म्हणटा आमी म्हयन्याक रावता तुमच्या कडेन सो एक म्हयनो नाजाल्यार चार दीस ते गेस्ट हावजान जे कोणाच्या घरांत रावच्या पेक्षा रावल रावल्यार बरें तेंकां दिसता कित्याक हॉटेलान चार दीस रावप म्हटल्यार म्हयन्या भराचो पे करचो पडटा आतां ट्युरिस्ट चडशे वागातोर कळंगूट त्या सायडीन हॉटेलांनी रावनात जाल्यार प्रत्येकांच्या घरान एक नाल्यार एक ट्युरिस्टांची फॅमिली आसताच आसता तें कितें आज रावलो जाल्यार फाल्यां गेलो परत आयलो थंयत तेंकां रावपाक मेळटा